आंनि बायदिब्ला सरकारा गेलेनायनि फारसे गोबां सुबिदा होनांगौखौ आं सानो जोंनि बर' न'खरनि फ्राय सुबुंफोरानो गोबां गोरिब न'खर जोंफोरो गेलेनो बबावबा गोजानाव गेलेनो थांनो थाखायब्लाबो थाखा फैसानि अभाब जायो बेनि थाखाय सरकारा एसे सुबिदा खालामना होनांगौ गथ' गथायफोरनो नांगौ बायदि खायसे गेलेनायाव नांगौ बायदि नांगौथि जानाय बेसादफोरखौ हरनांगौ आरो